हम्म ॿियो तव्हां कहिड़ो हाल आहे बढ़िया अच्छा अच्छा अच्छा राकेश लॉंड्री मां अच्छा अच्छा हा उहो कुछ साड़ियूं वाड़ियूं कराइणियूं आहिनि ड्रायक्लीन त हा कुझु सिल्क जी साड़ियूं आहिनि आहिनि कुझु कॉटन जी साड़ियूं आहिनि त छा रेट आहे तव्हां जो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तरक़ी ॾाढी आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पोइ छा वठंदा आहियो तव्हां सिल्क जी साड़ी जो अच्छा चरख जा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई दाॻ दाॻ वाॻ कुझु लॻियल हुजे त हू सभु सफ़ा कराए ॾींदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे त तव्हां खे मोकले मोकले ॾींदसि तव्हां खे साड़ियूं हा सूट बि सिल्क जा आहिनि पार्टी वियर सूट बि आहिनि अच्छा त सूट जा छा वठंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कंबल बि अच्छा पाइबा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे पोइ मां इ ईंदमि तव्हां वटि त कराए ॾिजो तव्हां बढ़िया हा हा ठीकु आहे हा हा हा कराईंदासीं त पोइ ख़बर पइजी वेंदी न हा हा हू त आहे हा उहो त चेंज थींदी आहे हा हू त आहे ई हा हा हू हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे पर हे अघु कराए वठूं ॾिसूं त पोइ ब बाकी जन के वरी ॿुधाईंदासीं सुठो कम थींदो त हा हा अच्छा अच्छा त डाई बि कराईंदा आहियो कलर दुपट्टा वग़ैरह बि डाई कराईंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा होम सर्विस बि अथव हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां खे घर मतिलबु ॾई वेंदा होम डिलेवरी हा हा हा हा चार्ज उहो त भई होम डिलेवरी कंदा त चार्ज त थोरा वधंदा ई हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा लेकिन उस में माण्हू निकिरणु मुश्किल आहे हा हा हा हा उहो त ठीकु आहे हा हा हा हा ईंदसि ईंदसि ॾिसी वेंदासीं अची करे पोइ हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईंदासीं हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके